آج کی بدلتی ہوئی تاریخ میں ہمیں جس چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہے موبائل لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ جا رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں کوئی کام ہے یا کہیں کوئی گھٹنا ہو گیا کہیں کوئی گھٹنا ہو گیا یہاں سے ہم ہم دربھنگہ میں ہیں اور دلّی میں گھٹنا ہو گئی تو وہاں پہ کیا کیسے جانیں گے کہ وہاں سے تو موبائل پہ پہلے آ جاتا ہے کہ نیوز والے بھی ہیں بہت سارے ہیں تو موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں خبریں ہوتی رہتی ہیں کسی کا دیتھ ہو گیا کوئی کوئی کوئی انتقال ہو گیا کیا ہے سب بہت ساری چیزیں ہیں جو موبائل سے موبائل فون سے ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ کون کہاں کیا ہو رہا ہے تو موبائل فون بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے موبائل فون بھی بہت بڑھیاں ہے ٹیکنالوجی بہت بیسٹ ہے یہاں کا بہت بڑھیاں ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی آج ہم سب یہاں پہ ہیں تھوڑے سے بڑھیاں سے رہ رہے ہیں کلچر کہیں پہ جانے کی ضرورت ہے تو موبائل اٹھا لیے گوگل میپ اوپن کر لیے تو جا رہے ہیں کہیں پہ بھی کہیں راستے میں پھنس گئے گوگل میپ اوپن کر لیے موبائل اٹھا کر کے آرام سے چلے جاتے ہیں وہاں پہ تو یہ بہت بیسٹ ون اف دا بیسٹ ہے یہاں پہ جو ہے یہ ٹیکنالوجی اور لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ میں بھی اگر موبائل سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے بہت بڑا بڑا سافٹ ویئر ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا ہے کوئی کسی چیز کا کام ہے بڑے بڑے کمپنیوں کا کام ہے تو اس اس کے لیے بیسٹ ہے لیپ ٹاپ بھی کمپیوٹڑ بھی یہ بہت بیسٹ ہے لیپ ٹاپ سے بھی ہم اپنا کام کر سکتے ہیں ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں بہت بڑا کام کرنا ہے تو کمپیوٹر کو اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتے تو لیپ ٹاپ لے کے جا سکتے ہیں آرام سے ایک ٹھو بیگ میں پیک کر کے اس کے بعد لے کے چلے جائیں گے لیپ ٹاپ اس کے بعد اگر کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر میں اپنا آرام سے بیٹھے ہوئے گھر پہ کہیں اگر آفس میں ہیں تو آپھس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کر رہے ہیں کام وہاں پہ اگر کوئی بدلتے ہیں کوئی کوئی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے تو اسے آسانی سے کر لیتے ہیں لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں بہت بہت بڑھیاں سے ہو جاتا ہے تو کمپیوٹر بھی بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت بڑھیاں ہو رہا ہے بہت بڑھیاں اضافہ ہو رہا ہے یہاں پہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم سب بھی آسانی آسان زندگی جی رہے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی آج موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے بہت ساری چیزیں ہیں ایسی ایسی جن کی وجہ سے آج ہم بہت آسانی سے کہیں پہ بھی کچھ بھی ٹریول کر لیتے ہیں کہیں جا رہے ہیں کوئی کام بھی ہے تو موبائل سے ہی کر لیتے ہیں کہیں جا رہے ہیں لیپ ٹاپ ہے کہیں جا رہے ہیں کمپیوٹر بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پہ کر لیتے ہیں کام تو یہ بہت بڑھیاں ہے یہ ایک بہت بڑھیاں سورس ہیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہمیں بہت بڑھیاں لگتا ہے یہ ٹیکنالوجی بہت بیسٹ ہے ون اف دا بیسٹ ہے ٹیکنالوجی یہاں پہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کچھ بھی کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی کسی چیز کے خبر کہاں کہیں اور ہو رہی ہے یہاں پہ سنائی دے دیتی ہے خبر تو یہ بہت بڑھیاں ہے ٹیکنالوجی بہت بیسٹ ہے یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہی کریں اور اس کے بعد کہیں بہت بیسٹ ٹیکنالوجی ہے اگر آپ کہی جا رہے ہیں کہیں پہ ہیں اگر کسی کا انتقال ہو گیا پتہ نہیں کب کب ہوا کہاں ہوا تو یہ فون کے ذریعے تورنت سنائی دے دیتی ہے کہ ہاں کہاں پہ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑھیاں ہے ٹیکنالوجی ہی بہت بیسٹ ہے اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سبھی بھی ٹیکنالوجی کا ہی استعمال کریں یہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں